हँ एक बेर एहन भेलए कि हम अपन कैमरासँ फोटो खिंचैत रहलु ओ समयमे एगो चिमनी भट्ठा पर एगो लेडीज जे छै ईटा उठाबैत रहथिन हम हुनकर जे छै फोटो खिचलहुँ रहऽ ओ फोटोसँ हमरा एगो सीख मिलल स्त्री जे छै कोनो भी काममे ककरोसँ कोनो पुरुषसँ जे छै से पीछाँ नहि छै ओकर हार्डवर्क देखिके हमरा एतना महसूस भेल कि आइके डेटमे जे छै स्त्री एगो पुरुषसे भी काफी जादा मजबूत मजबूत अछि आओर अपन परिवारकेँ लेल अपन अपना लेल ओ कोनो भी समस्यासँ लड़ि सकय छथिन आओर ओ समस्याके समाधान खोजि सकय छथिन स्त्रीकेँ जे छै आत्मशक्ति जे हुनकर ओतुका आत्मबल जे छै ओ पुरुषसँ काफी जादा मजबूत छै